गुड आफ्टरनून सर सर ये मैं जे बोल रहा रा था कि मेरा रूम पड़ा है रेस्ट हाउस बहुत दिनों से तो उसमें क्या है गेश्ट लोग आने की हैं तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी की व्यवस्था थोड़ी देखनी थी चेक करनी थी क्या बर कर क्या कर रहा है नहीं कर रहा है समझे रेलवे गेट के उस साइड पाकुर सिटी में रेलवे गेट के जश्ट रेलवे गेट के जश्ट बाजू में है सर चार रूम हैं सर उसमें ए सी अप्लाइंसेस है और गीजर वगैरह भी हैं और लाइट हैं फैन हैं कूलर हैं चार कनेक्सन कूलर के हैं चारों रूम में जी सर चार चार रूम तो चार पंखे चार कूलर हैं जी सर दो रूम्स में ए सी भी जी सर जी सर जैसा भी रहे आप बता देना

हाँ सर ठीक है सर लेकिन आप देख लेना कोई भी चीज छूटे ना हाँ जी सर हाँ हाँ ठीक है सर ठीक है सर सर जितना जल्दी पॉसिबल हो आज हो तो आज नहीं तो फिर कल कल तो करना ही है आपको

हाँ हाँ ठीक है